آج کل شادی کے سارے پروگرام تو باہر ہال میں وغیرے ہوتے ہیں جیسے کہ ولیمہ ہو شادی کے دعوت کا کھانا ہو تو گھر میں تو کچھ ایسا رہتا ہی نہیں ہے باہر ہال میں سب چیزیں ڈیکوریشن رہ جاتے ہیں کیٹرس ہو جاتے ہیں تو پانی کی فیسیلیٹی بھی اگر اچھے کیٹر کو آڈر دیا تو پانی کی بوٹل وغیرہ وہ لوگ دے دیتے ہیں ساتھ میں کھانے کے اور نہیں تو پھر ہم لوگ پانی کا جو کولر رہتا ہے نا تو وہ آڈر کر دیتے ہیں آج کل بہت سے لوگ ایسے کولر کی سروس چلاتے ہیں مطلب جتنے لوگوں کی دعوت رہتی ہے اُن کو بتا دو تو اُس کے حساب سے وہ لوگ کتنے کولر ہم کو لگے گا وہ بتا دیتے ہیں اُس کے اندر وہ لوگ کولر میں اچھا برف وغیرہ ڈال کے دے دیتے پانی ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور کبھی کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اب اچھا یہ اگر ایکسٹرا ِاس کے علاوہ کم پڑ گیا تو آپ بتا دینا اور وہ آدھے گھنٹے کے اندر اور ایکسٹرا چاہیے تو ڈلیور کر دیتے ہیں کولر